ہم نے اردو بیسک سے حافظ جی کے پاس سیکھی ان کا پڑھانے کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا کیونکہ وہ بیسک سے پڑھاتے ہیں اور ایسا پڑھاتے ہیں کہ بالکل بچے کے سمجھ میں آ جائے کیوں اس ان کو میرے حافظ جی کو بہت اچھا ایکسپیرینس پڑھانے کا تھا جس کے ذریعے سے ہمیں بھی ایکسپیرینس اردو کے بارے میں اچھا آ گیا اور ہم ہم بھی پڑھاتے ہیں اردو بہت اچھی زبان ہے کیونکہ لوگ اگر اردو جانتے ہیں تو وہ اچھے سے بول سکتے ہیں ان کا پروننسئیشن بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ سین جہاں بولنا ہے سین بولیں گے جہاں شین بولنا ہے وہاں شین بولیں گے جہاں عین نکلنا ہے وہاں عین نکالیں گے جہاں قاف نکالنا ہے وہاں قاف نکالیں گے یہ سب چیز اردو ہی ہمیں سکھاتی ہے اردو سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس میں لٹریچر ہے سب کچھ ہے دینی ہے دنیاوی ہے لٹریچر یہ سب چیز ہمیں اردو سے مل سکتا ہے اردو شکریہ